आतां सांगात आं आमच्या खेड्यानी आतां शीक बी पडलो जाल्या ल्हान आमचे ल्हान पणान बी कितें आसले गाडी नासली कोणाकय कोण शीक पडलो जाल्यार डॉक्टरा कडेन व्हरतलो मैन म्हणजे गांवानी पयलो डॉक्टर नासलो शहरांनी वच्चें पड तेन्ना खूब आमी बैल गाडयेन ताका अशे ल्हान आसतना अशें जावं डॉक्टरा कडेन व्हेल्लेलें आसप बैल गाडयेन आतां म्हण सायकल तेन्ना सायकली आसल्यो मैन म्हणजे व्हडली सायकल गाडी नासली अशें आतां शहरानीय शहरान कितें जाता रावले कांय कारणा शिवाय गाडयो बी सगळें आहा कियें कोण शीक पडलो जाल्यार पट करून पांच मिनटान एम्बुलन्स आतां एम्बुलन्स जाल्या एम्बुलन्साक ते काय फोन केलो जाल्यार ती दारान येता तुज्या व्हरपाक तुका पूण आदल्या वर्सांक तशें नासलें एक लोक घरानूच मरताले पूण गांवटी वखद बी कर करताले खूब आतां आतां लोक गांवटी वखद बी करून गांवटी वखद पळयत ना ए अशी परिस्थिती जाल्या